हमारे पसंदीदा साहित्य पात्र हैं वह हैं भीष्म पितामह महाभारत के जिनका नाम देवव्रत था और वो हमको इसलिए पसंद है क्योंकि वो श्रेष्ठ धनुर्धारी थे परशुराम के शिष्य थे और हमने उनसे एकता और धनुष के बारे में सीखा है महाभारत का उल्लेख महाकाव्य में किया गया है जो भीष्म पितामह की मज़ेदार घटना का वर्नण करता है भीष्म पितामह एक ऐसे धनुर्धारी थे और वह सत्य पालन थे वह धनुष में विद्या में श्रेष्ठ थे और उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था वह गंगा पुत्र भीष्म कहलाते थे उनका जन्म गंगा माता की गोद से हुआ था और उनका नाम देवव्रत था वह सन्यासी थे पूरा जीवन तक उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा करी और उसके लिए अपना सब कुछ समर्पण किया उन्होंने धर्म की लड़ाई में भी अहम भूमिकाएँ दी उन्होंने सही को सही माना और उन्होंने महाभारत का युद्ध एक अच्छी योद्धा के रूप में लड़ा ओर उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि वो एक बहुत अच्छे धर्मज्ञ और साधु थे जो अपने देश हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए अपना उन्होंने सब कुछ समर्पण किया उन्होंने धर्म प्रतिज्ञ का पालन किया उन्होंने साधु धर्म अपनाया वो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण को न्योछावर किया ऐसे महान साहित्य के पात्र भीष्म पितामह को मैं सादर नमन अभिनंदन करता हूँ